जी कहू जी जी अहाँ गोविन्द मिश्रा स्मृति ग्रन्थालयसँ गप्प कऽ रहल छी जी हम फोन कयने छलहुँ हमरा लीगल ए आइ आर चाही नाइनटीन सेवन्टी फाइवके ए आइ आर के सन्दर्भमे हम गप्प करयके चाहैत छी आ तदुपरान्त हमरा इहो जानबाक इच्छा छलए जे अहाँके लाइब्रेरीमे कोन कोन तरहके रिसोर्स हमरा प्राप्त भऽ सकैए अच्छा साहित्य साहित्यमे कोन कोन किताब अहाँ लग उपलब्ध यए कोन कोन भाषामे किताब उपलब्ध यए

ह्म्म ह्म्म मैथिली मैथिली साहित्यकार जगदीश मिश्राके किताबसभ सेहो अहाँ लग उपलब्ध रहत अच्छा हम जँ अहाँ लगसँ किताब लेबयके इच्छा इश्यू करबाक चाहैत छी तऽ आगे की हैत किताबके जेना हमरा एखन जे हम ए आइ आर के चालीस वोल्युम चाही तऽ ओकर की हेतै जे पाइ कतेक लगतै जी जी

हँ हँ जी जी

ठीक छै ठीक छै धन्यवाद धन्यवाद